भारताचो उद्देजकांचो फुलोपाचो काण गोंय किद्या खातीर कारण म्हणजे आतां भारताचें डिफरंट खूब तरेचें एंटरप्रिन्युरीज तें खूब आपली बिजनस वाडोवपा खातीर ते डिफरंट डिफरंट सोशल मिडियाचेर किंवां वोट्स एप फेसबूक ट्विटराचेर तें आपआपलें डिफरंट सायटी करता जशें की आपल्यो ज्यो प्रोडोक्ट आसता तो सेल करपा खातीर तांकां एडवरटिजमेंट करपा जाय जाल्यार ते फेसबुकाचेर फेसबुकाचेर आपली एडी घालता वेबसायट एक वेबसायट करून ती वेबसायट मागीर फेसबुकांचेर वचून लोक पळयतात त्यो मागीर एक बाय बाय करता बाय केले जाल्यार मागीर तें एंटरप्रिन्युअर्सांक किंवां इंन्फ्लुयर्सां आसता पळय तांकां तें कमीशन वता आनी जशें की एक तितूंतलो बेज गुरुकूल आसा तो असो खूब हें हेल्प हेल्प फॉर बिजनेस जे कोण करता करता पळय तांकां करपा आनीक आनी नव्या वेवसायाक आदार दिवपा सरकारान कसलो आदार केला तर सराकारान आदार केला खूब गोवोरमेंट गोवोरमेंट स्किम्स फॉर बिजनेस जशें की तकां लोन काडपाक जाय जाल्यार तेंकां बिजनेसाचो लोन गावता तूं आतां नीव बिजनेस स्टाट करता जाल्यार देन मागीर तुका आतां एक आपलो कसलोय बिजनेस वाडोपाक जाय जाल्यारय तुका गवोरमेंटा कडल्यान लोन गावता तो बिजनेस तूं वाडयतलो जर तर सोशल मिडियाचेर एडी बरोन वेबसायट सॉरी सोशल मिडियाचेर वेबसायट करून एर्स एड्स करून मागीर सोशल मिडियाचेर पब्लीश करता देन मागीर ते लोक वोट्स एप वोट्स एप फेसबूक ताजेर तुका पळयता आनी मागीर ते प्रोडक्ट्स बीन बाय करता हें हें आतां हें एंटरप्रिन्युअर जें आसा तें खूब आपआपलें वेबसायट एडी करून सोशल मिडियाचेर घालता आनी आप डिफरंट डिफरंट इनवेस्टर आसता ते आपले पयशे इनवेस्ट करून पयशे डब्बल करता अशें थोड्यो इन बँक्स सोसायटी आनी कितून कितून हेंच म्हजें म्हणचे आसलें